जी मुझे भारत के पांच प्रमुख राज्यों के नाम याद हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड तमिल नाडु एवम आँध्र प्रदेश